जय झूलेलाल असांजे महाराष्ट्रा में जाम ॿारनि खे खेल कुॾणु वणंदो आहे पर असांजे हिते खेल कुॾणु लाइ स्टेडियम्स मार्च स्टेडियम ग्राउंड कम आहिनि असांखे ट्रेनिंग जाम घटि थी मिले ऐं जो ट्रेनिंग सां कुॾंदा आहिनि हुनजो स्पोट जाम सुठो थींदो आहे